ہیلو بھائی کیا آپ اولا ایجنسی سے بات کر رہے ہیں میں نے ایک کیب بک کی تھی آپ کی کمپنی میں جو مجھے علی گڑھ سے بریلی کے لیے جانا ہے میں نے جو اُس کی دوری چیک کی تو اُس میں دوری کے بیچ میں ایک کنسٹرکشن کا کام دکھا رہا ہے جو بائی پاس سے ہو کر جائے گا اُس میں مجھے پتا نہیں لگ پا رہا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہاں سے بائی پاس سے ہو کر جانے میں کتنا ٹائم لگے گا کیوں کہ مجھے ارجنٹ کہیں جانا ہے اور مجھے وہاں سے پھر لوٹ کر بھی جلدی آنا ہے تو آپ مجھے اِس کی جانکاری دے دیں کہ وہاں سے آنے میں یہاں سے جانے میں دونوں طرف سے کتنا ٹائم لگے گا آپ اِس کی مجھے جانکاری دے دیں آپ اِسی نمبر پر مجھے کال واپسی کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شُکریہ